नमस्कार नमस्कार नमस्कार अरे भैया हमका देवा सरीफ घूमना है तो आपके केरे पास कौन कौन सी गाड़ी है ए सी गाड़ी की केर का है सिस्टम ए सी गाड़ी का बताओ आप देवा सरीफ

अच्छा इस बड मतलब परिवार सहित सबका जाने का है तो ए सी केर का रेट है नहीं अरे बस अत्ती बड़ी का करब कौन गाँव घुमावयक हय हमका जौ है ए सी वाली या जो है कार वेही मान लो छः सात जन आ जाये हाँ तो ठीक इनोवा उनकी रेट आप बताओ अच्छा तो इनोवा करा रेट बताओ हम इनोवा से सब लोग जाएंगे जेमा शरीफ घूमने अरे ये तो बहुत महंगा है रेट सही करो फिर हाँ हाँ तौ दस में लगाओ अच्छा नहीं तो भाई ए सी नहीं चला तो गरम बहुत होता है ए सी से न मतलब

बारम नाय हुई कई अरे रात मे तो वोहाँ घूमना वहाँ सब मेला ओला रात मइहा तो घूमने में हुआ सब बढ़िया लगता है अरे ड्रेवर कुछ खिला पिला देना बढ़िया और खर्चा पानी खैर उसका दे देवो समझ लिए जैसा कुछ होई ठीक रहि चलो चलो ठीक है बढ़िया

ठीक ठीक ठीक ठीक बढ़िया है जो कुछ है हाँ हाँ गाड़ी हम जैसा आप कहिया फ़ोन करि देव फिर भेजना ठीक जितने टाइम जाईक होय ठीक है ठीक नमस्कार